गोदोथ' जों उन्दै उन्दैब्ला सेनि गोदोनि गेलेनाया बेलेगमोन सिगांनाथ' माबा हाद्रिफोरजोंसो हाजोंसो गेलेयोमोन हाजों न' लुगोन गेलेनायाव बिदिनो हाद्रिजों फ्राय हाद्रि गेलेयोमोन आरो हाद्रिजोंनो गेलेयोमोन आरो खेला दुलाया दङमोन सिगां बाथा होन्नाय खेला दङमोन बाथा गेलेयोमोन दुब्लियाव आरो एबा सिलिं सिलिं होन्नाय गेलेयोमोन लावथिजों थुनानै बेखौ गेलेयोमोन दायो दा जुगाव जोंहा गेलेनाया बेलेग जाबाय दा जोलुर गेलेयो दानिया गोदोनिसा बिदि बाथा गेलेनो हाद्रिजों गेलेनाय गैला दायो क्रिकेट गेलेयो दा दा जुगाव सिगांनिफोरखौ गारजोब्बाय सिगांना फ्राय गैलानोसै दानिया मोजां मोजां खेला ओंखारबाय काबादि ओंखारबाय बेखौनो गेलेगासिनो गेलेयो आरो फ्राय बेलेग गोदोनि खेलाखौ नुलानो सिगांथ' ओरैनो हाब्रुफोरावनो बाग्रायलायनायसो खेला गेलेनाय नुयोमोन जोंबो बाग्रायलायनाय खेलायाव गेलेदोंमोन काबादिया दङमोन सिगां होनबाबो बेलेगमोन आरो मोनसे खेला दङमोन गोदो माबा लांदां दां फारिसे लांदां दां फारानाय होन्नाय असमिया मिडियामजों असमिया सोदोबजो फरा गेलेयोमोन आरो बेफोर गैला दा सोब गैला सिगांनिया फ्राय गैलानोसै बिखिनियानोसै